हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ छै बिहार राज्य छै ओयमे सब किछ छै कते राज्य छै हँ इ तऽ मिथिला मिथिला तऽ अपन भाषा बाजिते छियै मिथिलामे रहबै करै छियै नै से तै तरहक कोनो बात नहि छै ठीके छै हँ मिथिलामे तऽ चीज सब होइएके चाही देखियौ हँ हँ जे हमरा जाहिसँ हमरा फाइदा हेतै से काजमे जोर किआ नहि जोर लगेबै लगेबै जरूर जरूर लगेबै हँ ठीक छै

हम्म हँ सरकार तऽ जे ओकरा चिन्ता बुझि पड़ै छै से करतै ने हँ हमरा सबके तऽ चाहबे करी जे मिथिलाके सब किछु होइ जे बहुत बढ़िआँ बात छियै नीक बात छियै होइके चाही मिथिलाके हँ जेहन जरूर प्रयास करियौ जरूर कोशिश करू भए जाइ तऽ आओर बढ़िआँ बात ने हम्म बहुत बढ़िआँ बात खुशीके बात भए जाइ तऽ जोर लगेलासँ जँ अगर भऽ जाइ तऽ खुशीके बात छियै बहुत बढ़िआँ हम्म काल्हि हेतै हँ जरूर किआ नहि कहबै मिथिला वासीमे रहै छियै तऽ कहबै ने किआ जे मिथिलामे नहि रहै छी रहे छी दोसर देशमे हँ राखू हम तऽ जरूर